तशें पळोवपाक गेल्यार भारत आमचो देश येदो मोठो आसा की देशांत समज जरी खंयी फिरपाचें जालें खंयी वचपाचें जालें एका जाग्या वयल्यान जाल्या दुसऱ्या जाग्यार जाल्यार वाहतूक वेवस्था जी कितें आसा मागीर ती रेल्वे आसत बस आसत आपली गाडी घेवन वचपाचें आसत विमान सेवा आसत ह्या सगळे जे वाहतूक वेवस्था आसा ती खरी म्हणजे तेजेर खूब ताण येता अशें म्हाका दिसता आनी तेच्या फाटल्यान मुख्य कारण आसा तें म्हणजे आमचें पोप्युलेशन जें वाडटा लोकसंख्या जी आमची वाडटा तेका लागोन खंयचीय वाहतूक वेवस्था जर पळयत मागीर ती रस्त्यान वचपाची आसूं रेल्वे आसूं किंवां बाय एअर म्हणजे विमान सेवा आसूं प्रत्येक कडेन किंवा प्रत्येक वेवस्थेचेर खूब ताण पडटा रस्त्यांचें आमी कितें हाल जातात तें आमी जी कितें आसा ती आमी पळयता आसतलें वर्सूयभर रस्त्याचें काम आनी हें जें कितें चालू आसता रेल्वे जर आमी पळयत जाल्या रेल्वे कश्यो भोरोन वयता लोकल बीन जर आमी पळयत मुंबय दिल्लीन खंयी जाल्यार त्यो इतल्यो भरलेल्यो आसता की जो कोण नवीन आसा थंय किंवां जाणटे मनीस बी जे कोण आसा तेंकां ट्रेवल करप हें खूब कठीण जाता विमान सेवा सुद्दां आमी पयता की पयनीं आमकां बुकींग करचें पडटा सो ह्या सगल्यांक लागोन आव्हानां जीं कितें आसात तीं बरींच आसा कारण जितलें फास्ट आमचें पोप्युलेशन किंवां लोकसंख्या वाडटा तितलें फास्ट बाकीच्यो डेविलोपमेंट प्रोजेक्ट जे कितें आसात मागीर ते वाहतूक वेवस्थेन सुद्दां आसूं आमचे कडेन जायना तितले बेगीन आनी तें जावप शक्यय बी ना अशें म्हाका दिसता सो तेच्या खातीर आव्हानां हीं बरींच आसा कसलीच वाहतूक वेवस्था आमी जर घेतली जाल्यार तितूंत सो तीं सगळीं सारकें करप किंवां जी कितें आमचे कडेन वेवस्था जी कितें आसा ती बरे तरेन वापरप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा